हाँ नमस नमस्ते भैया यह बोल रहे हैं कि जो कल हम कल परसों चावल ले गए थे वह अच्छे क्वालिटी के चावल नहीं थे और खा खाने में भी कोई अच्छा स्वाद नहीं था थोड़ा टाइम दिया वह रीच रीच जा रहा है चावल शिकायत है

नहीं नहीं

हाँ भाई हाँ वह आपके पास कौनसी अच्छी क्वालिती के चावल हैं भाई चावल में थोड़ा सा जो पहले कमी थी वह कमी नहीं आना चाहिए घर वाले तो अगली बार जो चावल ले गए थे वह महँगा भी था उसके बाद अच्छा भी नहीं आया था दाम थोड़ा स साही लगाकर सही अच्छा क्वालटी का चावल देना है नाटे मूँह के चावल कितने में है हमारे लिए कितना लगा देंगे आप एक कोंटल लें तो ठीक है सर लेकिन वज़न में कोई कमी नहीं आना चाहिए खाने में सवाद अच्छा हो आओ तो अच्छा चावल दे देंगे

यह काला नाउ चावल काला नाऊ चावल कितने किलो में है यह किलो चावल रही काला चालीस रुपये किलो अगर इक्कठा दस पाँच किलो लेना हो तो

पूरा है कि नया है मैं कितने साल पुराना है चावल चालीस रुपये किलो